जय झूलेलाल मूंखे पंहिंजो लिखण जे लाइ काग़ज़ु ते पेन सां ई लिखणु वणंदो आहे जेको तमामु झूने में झूनो तरीक़ो आहे जंहिं सां पहिरों माण्हू पहिरों लिखण विए त पंहिंजे दिलि जो हाल लिखंदो ई वञे ॿुधाईंदो वञे ऐं जेका सो हुन में तमामु घणी सहूलियत थींदी आहे अॼुकल्ह लेपटॉप मोबाइल जे सलीक़े सां घणाई लिखण जा बुक्स ईबुक ई सभ पिया आहिनि पर उन्हनि में लिखणु ऐं हाणे जे पहिरें जे लिखण में फ़र्क़ु आहे हाणे ई जेको लिखजे बि थो त समुझो केॾी महिल नेटवक न आहे या वरी डिलीट फ़ोन ख़राब थो थिए त डिलीट थो थी वञे पर पे काग़ज़ सां पेन ते लिखण सां उहे सालो सालि पिया हुजनि था या माण्हू खे केॾी महिल ज़रूरत पए थी वक़्त ते कढी करे ॾिसीं सघे थो त छा लिखियो आहे हुनखे वरी पढ़ी दुहराए सघे थो ऐं जेका आहे सो समुझी सघे थो पर इहा फ़ोननि में इयं समुझ ख़राब थिए या नेटवक जो सिस्टम में डिलीट थी वञे त हुन में तकलीफ़ थिए थी इनकरे काग़ज़ु ते लिखण ई तमामु सहूलो जेको आहे सभिनी खां पहिरों झूने में झूनो तरीक़ो आहे बचपन में ॿारनि खे पेंसिल सां सेखारिनि था पर जीअं वॾा थींदा आहिनि सेकंडरी में ईंदा आहिनि तीअं पेन सां ई शुरू थींदो आहे ऐं ख़तम बि पेन सां थियणु घुरिजे उहो ई एक्चुली सुठो तरीक़ो आहे पर अॼुकल्ह जे तरक़ी कयल सांइस में इहो बि सही आहे हुनमें बि कोई तकलीफ़ नाहे पर वधीक बेस्ट जेको सभिनी खां सुठो आहे उहो जेको आहे सो काग़ज़ु ते पेन सां लिखण जो ई तरीक़ो आहे जय झूलेलाल